मां मुंहिंजी मम्मी मूंखे सभु ॾसु ॾेइ वई हुई बीह पटाटनि जी भाॼी जो मां पहिरियों वारी वइसि ते अ किचन में बीह पटाटनि जी भाॼी ठाहिण जे लाइ त जेको ॿुधाइ हुई मुंहिंजे ध्यानु तां कुझु ॻाल्हियूं ह निकिरी वियूं हुइयूं मां थोरो मुंझी वई हुइसि त पोइ फ़ोन करे पुछियांसि त मूंखे चई भई बिनी करे यूट्यूब सिंधी सदन में अ टाइप करे पुछ भाई कीअं ठाइबी आहे त माई असांखे बराबरि ॾसि ॾिनो मां हुन हिसाब सां कांदो भुॻे टमाटो विझी करे अ पालक वग़ैरह सभु भुॻे मसाला मिर्च मसाला जेका बि सुका पवंदा आहिनि हूअ सभु चङी तरह सां विझी करे भुॻे करे भाॼी खे सिटियूं वजायूं न मंदेड़ो हणी रखी त बराबरि ग्रेवी ठही तंहिंमें असां बीउ पटाटा मटर विझी करे मिओ विझी करे अ रखीसीं त अॻियां परिवार जे अॻियां डिश में त सभिनीनि खे हूअ जाम वणी भाॼी न हुनखां पोइ मां लाइक बटणु बि दबाए करे हुनखे शुक्रिया अदा कयो भाई तव्हां एतिरो कष्ट करे असांखे ॿुधायो था न जंहिंसां असांजो परिवार भाॼी खाई ख़ुशि थिए थो त हिन हिसाब सां जेको मूंखे पहिरियों वारी एतिरी मुंझु ॾपु थिए थो भाई कीअं ठहंदी त उन हिसाब सां असांजी महिनत बि सवाई वई न मुंहिंजी माउ बि जाम ख़ुशि थी वई न परिवार बि खाई ख़ुशि थी वियो जय झूले